मां उल्हासनगर में रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजे घर खां पंद्रहं मिंट ई परे आहे शिव जो मंदरु जेको अंबरनाथ में आहे जेको ॾाढो ई मशहूरु आहे शिव जो मंदर अंबरनाथ स्टेशन खां ॿ किलोमीटर परे आहे ऐं हिन शिव मंदर में शिव जी मूर्तीअ खे पूॼियो वेंदो आहे ख़ासि तौर ते शिवरात्रीअ जे त्योहार ते हिन मंदर जे ॿाहिरां मेलो लॻायो वेंदो आहे जिते परियां परियां माण्हू अची करे शिव जो दर्शन करे वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजे ॿारनि खे मेले मां शयूं वठी करे ॾींदा आहिनि